सीतामढ़ी मे तऽ सब जाति धरम के लोग रहै छै जैसे यहाँ के परम्परा काफी मिस्रित भऽ गेल छै सब धरम जाति के लोग के अपन अपन त्योहार छै सामाजिक परम्परा छै रीति रिवाज छै व्यवहार अलग अलग छै धार्मिक प्रथा भी सब लोगन के अलग अलग छै जैसे कोनो के मिस्रित होके सब जाति के अलग अलग त्योहार छै जैसे हिन्दू हिन्दू लोग सबके त्योहार मे दुर्गा पूजा छठि दीवाली दशहारा इसब छै मुस्लिम लोगो के हुनकर ईद बा जुम्मा बा इसब अलग अलग बा ईसाई सब लोगन के गुड फ्राइडे क्रिसमस डे इसब त्योहार छै यहाँ सब जाति धरम के लोग रहै छै जैसे की सब अलग अलग जाति के अलग अलग त्योहार छै कुछ कुछ जाति के अपन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहै छै सामाजिक परम्परा अलग छै हुनकर रिवाजों अलग छै